लाल कृष्न आडवाणी नेता आहे डाक्टर लाल गुलाणी डाक्टर आहे ऐं राजेश केसवाणी मुंहिंजो वकील आहे ऐं हरेश कुमार तुलसीदास असांजो सिंधी सेवा ट्र्स्ट जो प्रमुख आहे ऐं दर्शन इसराणी ॾाढो सुठो सेवाभागी गांधीधाम जो सेवादारी आहे वॾो